हेलो काकी कशी आसा हां बरी आसा न्ही हें हांवेन फोन केल्लो कित्याक हांव न्ही फाल्यां मुंबय वयतां आनी म्हाका बारांक सुमार रातच्या बारांक सुमार मडगांवच्यान ट्रेन आसा आनी तुमकां खबर आसा न्ही आमच्या सावय वेरेंच्यान दिसाच्योच गाड्यो सारक्यो आसना बसी तर रातच्यो आनी खंयच्यो आसतल्यो म्हणून हांव कितें चिंततालें हांव लास्ट बसीर निमाण्या बसीर येतलें आनी फोंडा देंवतलें तुमगेर रावतलें आनी एक इकरा बीन म्हटल्यार तुमच्या थंयच्यान भायर सरून गेल्यार हांव पांवणे बारा साडे अकरा पांवणे बारा म्हटल्यार मडगांव कांय न्ही करून पावतलें न्ही सो म्हाका सांगात त्या टायमांक म्हणजे इकराच्या दरर्म्यांत रातच्या म्हाका कितें फोंडेच्यान एक कॅब किंवां ऑटो बीन अशी कितें गावूं येता